जोंनि ओनसोलावथ' गाहाइ फालांगिफ्रानो जादों जि दानाय लुनाय आबाद मावनाय बेफोरनो आरो जों गोदो उन्दै समनिफ्रायनो जों बेफोरबायदि दारिमिनारि जि दानाय लुनायफोरखौहाय नुबोदों जोंनि गोदोनि आबै आबौ बिमा बिफा बेफोरो गावसोरनि जि जोमफोरखौहाय गाननो थाखायहाय गोबां बर' हिनजावफ्रानो गाव गावनि दाग्रा मुवाफोरखौहाय दानानै गानोमोन आथिखालावबो जों बेफोरबायदि दानानै गानबोनायखौ नुनो मोनो नाथाय गोबां मेचिनफोरजोंबो जों दख'ना जि जोमफोर दानाय लुनायखौ जों नुनो मोनसै नाथाय नोगोरनिफ्राय गोबां बिदिनो फालांगिफोर नायनो फैयो

जि जोमनि अनगायैबो हानि दो दोख्ला बानायनाय मुसुखा बानायनाय आबाद मावनाय बेफोरआवबो जोंनि बर'फोरा जोबोद आखा फाखा मानोना जोंनि बर' सुबुंफोरा ओरैनो समखौहाय हगारनो साना बेनिखायनो जि दानाय मुसुखा बानायनाय आबाद मावनायावहाय नांथाबनानै थानो गोनां जायो उन्दै समनिफ्रायनो बेफोरबायदि जि जोम दानाय आबाद मावनायावहाय आखा फाखा जायोब्ला इयुनावबो गोबां गावनि लाइफखौ साकसेस खालामनानै लाहैनो हायो बेफोरनो आरो ना